खुदरा बाजारके रेट अभी मिलाजुलाके अभी ठीक हइ आओर एहिसँ पहिले तऽ बहुत ज्यादा जे हइ बाजारके स्थिति मतलब महगाइ बढ़ि गेल रहलैए जाहिसँ आम आदमीके बहुत जीना मुश्किल हो गेल रहलैए हइ अभी मिलाजुलाके अभी ठीक ठाक बाजार चल रहल हइ अभी कोइ तरहके दिक्कत नहि हइ अब जइसे अब बाजारमे कभी दालके रेट सब्जीके रेट दूधके रेट या जे भी खाद्य पदार्थके रेट सबजे हइ ओसब तनिका महगा हो जाइए एहिसँ लोकके खरीदैमे बड़ी परेशानीके सामना करैलए पड़ैए आओर लोक भी एहिसँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाइए किसीके लोक अपना बेटीके शादी करैके हइ या कोइ सुख श्राद्ध करैके हइ ओहिमे सब्जी जे खाद्य पदार्थ जे किरानाके जे सामान सब हइ ओसब बड़ा महगा हो जाइए तऽ बड़ा दिक्कत होइए खरीदैमे अभी जे हइ ने सब्जीके रेट आओर किराना सामानके रेट अभी सस्ता हइ जाहिसँ लोकके मतलब खरीदैमे कोइ परेशानी नहि होइए एहिसँ ऑनलाइन खरीदारीके बारेमे जे कहै छी ओहिसँ फ्लिपकार्ट आओर एमेजॉन जे एगो दुगो कम्पनीके नाम हमसब जनै छी एहिसँ ज्यादा हमसब ऑनलाइनके सुविधा न लेबेलए चाहै छी डायरेक्ट जे हइ ने सुविधा लेबैके कोशिश करै छी जे अपनासँ जाके खरीदी आओर ओ कम्पनीसब जे हइ ने कभी कताल मन करैए तऽ कभी कताल कोइ सामान मँगबाबैके हइ तऽ एहिसब कम्पनी सबसँ जे हइ न मँगबाके अपना यूज करै छी आओर पसन्द पड़ल तऽ रख लेली नहि पसन्द पड़ल तऽ फेर वापसो कऽ दै छी हइ ने कि चलू एहिसँ अपना परिवारमे जे लोक पसन्द केलक तऽ रख लेली नहि पसन्द केलक तऽ फेर वापस कऽ देली हमसब कोशिश करै छी की जे अपना नजदीकी बाजारसँ अपना नजदीकी जिलाके बाजारसँ सामानसब खरीदब आओर डायरेक्ट खरीदब तऽ एहिसँ हमरासबके मन सन्तुष्ट होइए